गेलेनायखौ मोजां मोनो सानसेखालि आं खाबादि खेला गेलेदोंमोन खाबादि खेला गेलेनायाव ओरैबायदि जादों जोंनि गामिजों आरो गुबुन दाबसे गामिजों ओरैबायदि जों मेत्स नांदोंमोन बे मेत्स नांनायावहाय जोंनि बे जोंनि प्राइज दानजादों बेनि फैसा जेननाया जेननाया हाजारसे आरो देरहानाया फन्द्र'स' बिदि जों मेत्स नांदोंमोन सानसेखालि आंबो गेलेबाय थानाय समाव आंबो गेलेबाय जाहाथे आंनि बे खाबादि गेलेनायाव खुनिफोर जादोंमोन आंनि आथिङा गाहेनानै लोरिनानै थादों आरो आं थेवब्लाबो आं खाबादि गेलेनायखौ मोजां मोनो मानोना जोंनि मोनसे रोंगौथिनि थाखाय जों गेलेयो बेखौ आरो जोंनि गामिखौ जों दावगा होनो थाखाय जौगा होनो थाखाय जोंनि गोरलै उन्दैफोरखौ जों रोंथों एबा बिदिनो खेलाफोर गेलेनायाव एसे बाहागो लाथों होननानै जों गेदेरफ्रा एसेबाबो आसा खालामो आरो जों गामि आरो गामि खाथि आरो गामिनिजों जों बिदिनो मेत्स नाङो बे मेत्स नांनाय समाव जोंनि बयबो जोंखौ हेफाजाब होग्रा जोंखौ नायफाग्रा थाफायो जाहाथे बिसोरनि रंजाखांनायजों बिसोरनि नायनायजों जोंनि गेलेनायखौ बिसोरो मदद होयोब्ला जोंनि गोसोआव एसेब्लाबो गोजोननाय मोनो रंजाखांनाय मोनो आरो जों मबेबा मोनसे मेत्स नांनानै गेलेहैयोब्ला आरो बे गेलेहैनायाव जेननाय देरहानाय थायो अब्ला जों देरहाबोयोब्ला जोंनि जोंनि बिबौ बिबै बिदा बिब'फोरा बेसेबां मदद होयो बेसेबां रंजाखांहोयो एबा नोंसोरो बिदि रंजानानै जोंनि गामिखौ बिदिनो मोजां खालाम आरो फेहेरलां बिदि होननानै आसा खालामो गामिनि बिदा बिबौ बिब' बिनानावफोरा